फट'ग्राफियाव गोबां बिदिनो स्कपफोर थायो जेराव जों फट'ग्राफि खालामनानै जों गावनि लाइभखो जोङो गोजौआव जों दैखांनो हायो नंगौ गोबाङा बुङो फट'ग्राफिया बिदिनो मोजां नङा लाइभनि थाखाय बेफोरो गासिबो नंखाय बे गाव गावनि एमनि सायाव गाव गावनि लाइभनि सायाव फट'ग्राफिया ओरैबायदि जे जों फट'ग्राफि खालामनानै जों गावनि लाइभखौ जोङो गोजौ आपग्रेट खालामनो हायो मानोना फट'ग्राफियाव गोबां बिदिनो स्कपफोर थायो जेरै जोङो मोजां जुदि जों फट'ग्राफिफोर जों खालामनो रोंदोंबा जोंनि पिकचारखौ जों जोंनि खेबनाय स्टाइलफोरखौ फट' लानाय स्टाइफोरखौ मानसिफोरा नुनानै बा बे पिकचार नुनानैहा नोंखौ बिदिनो गोबां नागिरगोन नोंहा बिदिनो नोंखौ फट' खेबनोफोर लेंहरगोन बेजोंनो फैसाफोर मोनगोन नोङो बिदि लानोफोर हागोन नोङो फैसाफोर लानानै नोंङो बे फट'ग्रापारखौ जयेन खालामनो हागोन आरो नोङो आपग्रेट जालांबाय बिदिनो गोजौ गोजौ जुदि नों आपग्रेट जालांबाय थानो हायोबा नोङो बिदि नों फिलमिं फिलमिं लेभेलाव नोङो खाला खामानि मावहैनो हागोन जेराव गोबां बिदिनो फट'ग्राफियाव गोबां स्कप थायो जेरै गोबां बिदिनो गोबां गोजान गोजानाव थां थांनोबा एबा माबाफोरखौ बाहायनोबा बे बायदि भिडिअफोर लानोबा एबा नोंखौ फट'फोर खेबनोबा बेफोरबायदि वेरिं वेरिं फटग्राफि बिदिनो सिनारि फटग्रापिफोरबो थायो जेराव ओरैबो नांगौ जायो गोबां फट'ग्राफिफोरखौ बेयाव बेयावहाय नोंखौ लेंगोन बिथांमोनहा बिखौ लेंनानै नों बेव थांनानै गोबां मोजां मोजां बिदिनो फट'ग्राफिफोरखौ खालामनो हागोन जेरावहा फट'ग्राफिया ओरैबायदि मोजां मानो होनबा बेयो फट'ग्राफि खालामनानै जोङो बिदिनो बिजनेस प्लेन खालामनो हागोन नोङो मोनसे स्टुडिअ खुलिनो हागोन फट'ग्राफिनि स्टुडिअ खुलिनो हागोन बे फट' फट'ग्राफि खालामनानै नोङो गावनि नखरखौबो नों सालायलांनो हागोन नोङो स्टुडेन नों खालामनो हागोन गुबुनखौ नोङो फोरोंनो हाबावगोन जुदि नों इस्कपार्ट जालांबायबा फट'ग्राफारजों इक्सपार्ट जालांबायबा नोङो गुबुनखौबो नों फोरों फोरोंनो हागोन आरो नों गुबुनाबो गुबुनाबो बिदिनो गोरों जालांनानै इक्सपार्ट जालांनानै आरो गुबुन गुबुन सासेनो बिथाङा फट'ग्राफिनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन फट'ग्राफिया आंनि थाखै बुहुत मोजां जोङो जुदि जोङो मोजां फट'ग्राफि जोङो जुदि जोङो सोलोंना लायोबोला जोंनि जोंनि लाइभाव गोबां आपग्रेट जालाङो जोङो बेफोरखौ जेबो बुंनो हाया मानो होनबोला दा दानि बे जुगाव बेसे बे सेन्सरियावहाय ओरैबायदि फट'ग्राफिनि जि इमपर्टेन जाना जाना थाबाय मानो होनाबा फट'ग्राफिखौ दायो मोनो थाङा ओरैबायदि बिजि जायफ्रा फट'ग्राफि खालामो बिसोर ओरैबायदि बिजि जायो बिथांमोनखो नांगौ जाबा जों मोना नाथाय बिनिखायनो जों दायो बे फट'ग्राफिखौ जों सोलोंनांगौ मानो होनबा गोबां गोबाङानो फट' फट'ग्राफिखौ लानो नागिरा मानो होनबा स्कप गैया मा गैया होनानै सानानै बे फट'ग्राफिखौ खालामनो नागिरा नाथाय फट'ग्राफिया जि बिसां भेलुयेबोल बेखौ नोङो गावनो गावनि आखाइआवनो केमेरा एबा नों गावहा फट'ग्राफि खालामजेनबासो नों बुजिगोन मानो होनबोला फट'ग्राफि खालामनाय लोगो लोगोनो नोंखौ ओरैबायदि मानसिफोरा नागेरगोन बा नोंखौ हास्थायगोन जे फट' लानो मा लानो गोबां बिदिनो फट' सिसोनफोर जायो जेराव नांगौ जायो बिनिखायनो फट'ग्राफिफोरखौ नोंथाङा मोनसे हबि हिसाबै लानंगौ आरो डेलि नङा माने नोङो डेलि मोनसे मोनै ओरैनो जास्ट चिनारिफोरखौ बा मोनसे दंफांफोरखौ बिफांफोरखौ बा बिबारफोरखौनो फट' खेबनानै बिदिनो फट'ग्राफि खालामनो सोलोंबाय थानो हागोन बे बिनि गेजेरजोंनो नोङो सोलोंनायखौ एबा रोंनायखौ मोनलांनो हागोन